मां सिलाई बुनाई मूंखे ॾाढी वणंदी आहे मूंखे एॾा वॻा लाइट कलर में एॾा वणंदा आहिनि कंहिं महिल सीआरनि में बुनाई ॾाढी सुठी लॻंदी आहे पो सुई रंग हेॾा स्वेटरन जा सुठा लॻंदा आहिनि पर सर्दीयुनि में डार्क रंग हुजनि ॿारनि जा मेरा न थींदा आहिनि कलर सुठा हुजनि सुहिणा सुहिणा हुजनि त बुनाई करे पायूं स्वेटर ॿारनि खे ऐं सूट जेके हुजनि उहे थोरा लाइट कलर हुजनि ॾाढा डार्क कंहिंखे था वणनि अॼुकल्ह चमीका दमकीला त कंहिंखे वणनि ई नथा अॼुकल्ह सिलाई कंदी आहियां जेके कुझु पियो हुंदो आहे उन खो मां कुझ न कुझ ठाहे वठंदी आहियां कंहिं महिल पर्दा सिबी वठंदी आहियां पर्दा बि अॼुकल्ह सुठा लाइट सुठा लगदा आन घर में उहे सुबी वठंदा आहियूं कंहिं महिल शवऊं सिबंदा आहियूं बसि सुठियूं लॻिदियूं आहिनि जीअं सिलाई हुजे न उहो वणंदो आहे कपिड़ो सिदो साधो सिम्पल सोबर हुजे बढ़िया हुजणु खपे बसि इहो तॾहिं वणंदो आहे कपिड़ो चमकीलो हूंदो आहे त सिबण में बि अखियुनि में सूरु पइजी वेंदो आहे ऐं न सिम्पल हूंदो आहे त असां सिबी बि बढ़िया वेंदा आहियूं सिलाई त करणु ॾाढो मज़ो ईंदो आहे बुनाई कर ॿारनि खे सहुली तरह हिकु हिकु पाए सिबी करे और बुनी करे पाइसि ऐं वॻा पाराए ॿारनि खे फ्राकूं सिबी ॾिए अहिड़ियूं नंढियूं नंढियूं एॾियूं प्यारियूं लॻदियूं आहिनि छोकरियुनि खे सिबण जो एॾो मनु कंदो आहे डीज़ाईनिनि सां सिबायो मस्त ॿ ॿ कलर करे मिलाए करे मस्त झालरुनि वारा फिराका सिबाए ॾियूं ॿारनि खे सिबी ॾियां एॾो मस्त मज़ो ईंदो आहे सिलाईअ में त मूंखे लाइट कलर जा हुजनि जीअं मूंखे ॾाढो वणंदो आहे जो हिकिड़ो लाइट कलर हूंदो आहे क्रीम ऑफ वाइट हूंदो आहे यां थोरो ॻाढ़ो लाइट जीअं मतिलबु गाजरी कलर हुजे उहे कलर ॾाढा खिलंदा आहिनि ॿारनि जे मथां बढ़िया लॻंदा आहिनि कलर जेके हुंदा आहिनि न बाक़ी एॾा डार्क सावा ॿावा कारा हा अहिड़ा न वणंदा आहिनि भई असांखे कलर हुजनि लाइट बढ़िया सां हुजनि मस्त बसि